हलो हाँ सब्ज़ी वो सब्ज़ी हम उगाते हैं साग सब्ज़ी की ज़रूरत है बोलो कौन कौन सब्ज़ी लेना है हम तो अनेक प्रकार का सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा सब्ज़ी देखो अभी तो परवल है करेला है लोबिया है है तुमसे बताए बैंगन है गोभी है टमाटर है अनेक वैराइटी का सब्ज़ी है जैसे और जो भी मिलेगा वही एक सौ अस्सी रुपए कीलो काफ़ी कुछ लेना है की शुरुआत है अभी बंद है उसमें दो कीलो एक कीलो निकलबे ही करता है उसमें दवाई देते हैं ऊ दवाइयों को पइसा उसी नहीं होता है नहीं वो करैला वही साठ रुपय मिलेगा हाँ थोड़ी देर में ले लीजिए भिंडी है तो भिंडी है तो भिंडी भी है अस्सी रुपए कीलो हाँ भी है हमारे पास भी महँगा है ऊ भी है सत्तर रुपए कीलो ये चार किलो में क्या कम करेंगे पैसा आप ले जाता है सत्तर रुपए तो वो क्या कम करेंगे तो वहाँ दुकान पे मिलता है बासीया वसीया रहता है यहाँ तो ताज़ा है बाकी सब तोड़ते हैं ताज़ा निकालते हैं ताज़ा के रेट ताज़ा में होता है हाँ ताज़ा का रेट कम नहीं करेंगे क्योंकि बैंगन लोगे तो बैंगन को कम कर देंगे बाकी वो सब सब्ज़ी है ना सब्ज़ी का नया रेट होता है माल ठीक है दस पैसा के बारी है उसमें दो कीलो निकलेगा तो कौन कौन को बेचेंगे तो क्या फ़ायदा होगा उसमें पाँच कुंटल सात कुंटल निकलता तब ना रेट कम होता नहीं नहीं उतना में नहीं होगा बहुत अभी दवाई देना पड़ता है दवाई देते हैं तब हल्का फलका निकलता है एक कूँटल लेना है तो एक कूँटल ले तो कम कर देंगे एक सौ अस्सी वही देना पड़ेगा डेढ़ सौ रुपए कीलो देना पड़ेगा इसीलिए से कुछ ज़्यादा लोगे तो रेट कुछ कम कर देंगे हाँ फली भी है मटर की फली है ऊ भी लोगे तो ऊ वो भी हमारे पास है हम तो सब्ज़ी के खेती करते हैं सब्ज़ी अनेक प्रकार के सब्ज़ी हमारे यहाँ है